कम समय रहने कम समय रहने रहैके बाद सबसँ पहिले खिचड़ी आओर चोखा बना लै लए जल्दी सबसँ जल्दी खाना खिचड़ी चोखा बनि जाइ है न नहि तऽ रोटी भुजिया भी बनि जाय हैय जल्दीमे भुजिया काटि लेले आओर बस चूल्हा धरा लेले अगर गैसमे बना गैसमे बनाबै लेल गैस जलाबै लए आओर एक तरफ भुजिया आओर एक तरफ रोटी तुरत बनाके जल्दीसँ दऽ दैले आओर नहि आओर नहि तऽ सबसँ पहिने चूरा लाके आओर चूरा के चूराके भूज लेले भूज लेलाके बाद प्याज मिर्ची आओर सरसो तेल डालके रखके आओर ओकरा फ्राइ कर देलै आओर हल्दी पाउडर धनिआ पाउडर सब धनिआँ पाउडर हल्दी पाउडर मिक्स मसाला सब चीज डाल देलै आओर अच्छा तरहसँ ओकरा भूज लेले यऽ बस चूरा फ्राइ करके आओर पापड़ तल लेलै कचड़ी बनाके आओर दे देलै आओर नहि तऽ खिचड़ी चोखा खिचड़ी दालि आओर चावल डालि देलै कूकरमे आओर हल्दी डाल देलै आओर मसाला सब डाल देलै आओर कुछ कुछ सब्जी भी डाल देलै डाल देलाके बाद ढक्कन बन्द कर देलै आओर गैसपर डालि देलै जल्दीसँ खिचड़ी आओर ओकरामे आलू भी डालि देलै बस खिचड़ी बन जाइ हँ गैस बन्द करै लऽ आओर कूकर खोलके उसमे आलू निकाल लेलै आओर पापड़ छानि लेलियै ओकरा बाद आलू निकाल लेलै आलू छीलके चोखा तैयार कर देलै आओर खिचड़ीमे छौङ्का मारि देलै बस खिचड़ी चोखा आओर पापड़ बनिके तैयार हो जा है आओर रोटी भुजिया आलू काटै लए आलू काटि लेलै या भिण्डी काटि लेलै या घीउड़ा कुछ भी या बरबट्टी कोई भी चीज भुजिया काटि लेलै काटि लेलाके बाद एक तरफ भुजिया बना लेलै एक तरफ रोटी बना लेलै या पूरी तल देलै या पराँठा बना ले लए बस तुरत खाना दे देलै